सुपौलमे बहुत तरहके फसल होइ छै जाहिमे अनाज तम्बाकू दालि ई सब सब तरहकेँ फसल होइ छै आओर मेन फसल जकरा कहल जाए ओ धान ही होइ छै आओर धानके बेचैके भी स्रोत छै एतए राइस मिलमे आओर जाहिमे सरकारके द्वारा निर्धारित कएल गेल कए गेल राशि जे छै ओ किसानके सीधे एकाउंटमे मील जाइ छै आओर जेभी अनाज छै ओ घर परसँ लए कऽ जाइ छै